हम लोग दुर्गा पूजा में दस दिन का पूजा होता है जिसमें हम लोग दसो दिन का सेवा करते हैं जो गरीबों को भोजन करवाते हैं ताकि हमारा कामना मनोकामना पूर्ण हो हम लोग दुर्गा पूजा में भी दस दिन का जो उपवास होता है और दुर्ग पूजन होता है दुर्गा जी का पूजा होता है उसमें दसो दिन हम लोग आयोजन करते हैं और सामुदायिक सेवा करते हैं हमारे यहाँ साल में पाँच से छः बार सामुदायक सेवा होता है जैसे कि राम जानकी जी के पूजा होता है राम नवमी को हजारों लोग भोजन करते हैं और बहुत सारे पूजन ऐसे होते हैं जिसमें भोजन का उपलब्ध होता है हम लोग भोज कहते हैं उसको जिसमें हजारों के हजारों लोग आते हैं भोजन करने के लिए साल में चार से पाँच पूजा ऐसा होता है जिसमें हम लोग सामुदायिक सेवा करते हैं जिससे हर तरह की मुश्किलों का हम लोगों का करना पड़ता है मौसम खराब के वजह से भी करना पड़ता है फिर भी करते हैं क्योंकि भगवान का पूजा तो हमें करना ही है और साथ में इंसान का भी पूजा करते हैं जो सामुदायिक सेवा हुआ सामुदायिक सेवा करने से लोगों के मन जो छल कपट होती है वो दूर हो जाती है और हमें करना ही चाहिए